पहिरियों जीअं कोई बि कारखानो हूंदो हुओ जीअं उन में जेतिरा बि मजदूर कम कंदा हुआ त उन्हनि खे पाण पंहिंजे हथनि सां हर हिकु शइ हर हिकु कम करिणो पवंदो हुओ ठाहिणु पवंदो हुओ लेकिन अॼु एतिरी तकनीकूं अची वियूं आहिनि एतिरी मशीनियूं अची वियूं आहिनि की हाणे मजदूर ईअं मशीननि द्वारा ई कम करे था वठनि त जीअं अगरि असां पंहिंजे घर में बि ॾिसी वठूं त असां पहिरियों कपिड़ा हथ में धोईंदा हुआसीं लेकिन अॼुकल्ह वॉशिंग मशीनूं अची वियूं आहिनि की लाइट ते चालू करे ऐं जल्दी सां उन में कपिड़ा धोपिजी वेंदा आहिनि जीअं अगरि किचन में असांखे कुझु पीसिणो आहे या कुझु कटिणो आहे त पहिरियों असां हथ सां कटंदासीं या जेको सिलबटो उन ते पीसंदासीं लेकिन हाणे ई मिक्सर अची विया आहिनि त हुन में फटाफट असां चालू करे ऐं पीसे सघंदा आहियूं जीअं पहिल पहिरियों जे ज़माने में चुल्हि ते रोटी कंदास लेकिन अद अॼुकल्ह त इलैक्ट्रॉनिक गैस अची विया आहिनि की फटाफट असांजी रोटी बि ठही वेंदी आहे त अट अॼ जे ज़माने में ई मतिलब देश चङी तरक़ी करे थो पियो नई नई मशीनूनि जे द्वारा असांखे ॾाढी सहुलियत सहुलियत मिले थी पई हर हिकु कम में